आप कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा हाँ एक्चुअली मुझे आइस क्रीम चाहिए थी थोक में चाहिए तो आप कैसे देते हैं बता दीजिए रेट बताइए उसके ठण्ड में खाते हैं बहुत से लोग सबकी अलग अलग च्वॉइस होती है ना किसी को ठण्ड में ज़्यादा पसन्द होती है किसी को गर्मी में होती है

हाँ हमारी ख़ुद की है इसलिए ही तो लेना है बेचने के लिए तो आप बताइए इसके बारे में कि कितने में कितनी कोई है उसपर कोई इस्कीम है कितने की पड़ेगी सारे फ्लेवर्स चाहिए आपके पास कौन कौन से हैं

अच्छा ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पर वह चलती है अपना चोकोबार और चोकोबार चलती है और अपना एक पाइन एप्पल फ्लेवर में है क्या और और कौन सा है चोकोबार है

अच्छा ठीक है मैम तो आप बता दीजिए वैसे तो सारी ही चाहिए हाँ रखने के हिसाब से चाहिए ना दस की है तो कितने में मिलेगी अच्छा हाँ हाँ आप उसी उसके बारे में बता देती कि वह कितने में कितने में मिलेगी अच्छा और स्ट्रॉबेरी वाली

अच्छा स्ट्रॉबेरी वाली पच्चीस ठीक है तो अगर पचास पचास पीस या हन्ड्रेड हन्ड्रेड कर दिए जाएँ तो कितने के के लगाएँगे मतलब बता दीजिए बीस रुपये ठीक है तो आप लिख लीजिए और आप चोकोबार लिख लीजिए पाइन एप्पल लिख लीजिए स्ट्रॉबेरी लिख लो और आप हन्ड्रेड हन्ड्रेड पीस कर दीजिए आप एड्रेस आप लिख लीजिए न्यू जैन मन्दिर के पास मेन रोड गुलाबरा किलवाड़ा

आज शाम को भेज दीजिए आप ऑनलाइन तो नहीं आप कैश ही ले लीजिएगा आप जैसे लेकर आएँगे आप तुरन्त ले लीजिएगा चेक भी कर लेंगे और आप पेमेन्ट भी ले लेना ठीक है चलिए ठीक है ओ के थैन्क